جی ہاں ماضی ماضی میں ہندوستان کے کئی دیہاتوں میں کھلے رفع حاجت ایک عام رواج تھا خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں تھی یہ رواج غربت تعلیم کی کمی اور صفائی کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے قائم رہا صحت کے مسائل کھلے میں رفع حاجت کی وجہ سے آلودگی بڑھتی ہے جس سے پینے کا پانی خراب ہو جاتا ہے اور بچوں میں ڈائریا ڈائریا ہیضہ ٹائفائڈ جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں یہ عمل زمین پانی اور ہوا کو گندا کرتا ہے خاص طور پر بارش کے دنوں میں گندگی گندگی نالیوں اور تالابوں میں پہنچ جاتی ہے جو ماحول کے لیے خطرناک ہے خواتین اور بچیوں کے لیے یہ عمل باعث شرمندگی اور خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں الصبح یا رات کے اندھیرے میں باہر جانا پڑتا ہے جس سے ان کی عزت اور تحفظ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کھلے میں رفع حاجت کی وجہ سے بعض گاؤں بدنام بھی ہوتے ہیں اور سیاح یا مہمان وہاں آنے سے گریز کرتے ہیں تاہم حالیہ برسوں میں حکومت ہند کے سوابھیمان بھارت ابھیان جیسے اقدامات سے دیہی علاقوں میں بیت الخلاء کی تعمیر ہوئی اور شعور میں بھی اضافہ ہوا جس سے یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہوا